सुंगटांची कडी मागीर बांगड्यांची कडी मागीर शिणाण्याची कडी सुकें मागीर तिसऱ्यांचें सुकें मागीर पापलेटाची फ्राय मागीर इसवोणाचें फ्राय मागीर सांगटांची कडी मागीर ताल्ल्याची कडी सुकिल्ल्या हाऱ्याची कडी मागीर बोमिलाच बोमील बाजलेले मागीर दडयारे भाजलेले मागीर मागीर कुल्ल्याचे सुकें मागीर काळीची कडी मागी शेवट्यांची कडी मागी वाग्यो फ्राय मागीर चणकांची चणकां फ्राय मागीर तामुश्यो फ्राय मागीर सुंगटांची चिली माणक्याची चिली तांबडी भाजी पालक भाजी बांगड्याचे रेशाद मागीर बांगड्याची कडी सांगाळ्याची कडी खापीची कडी

ताल्ल्याची किसमुर ताल्ल्याचें सुकें मेंडिची मेंदिची कोडी सांगटाचे सुकें वालपापडेची भाजी केबेजीची भाजी दुदयाची भाजी वालांची भाजी पालक भाजी मेथीची भाजी धवी भाजी तायखिळ्याची भाजी मुळ्याची भाजी सांगाची भाजी बटाट फ्राय निरपणसाची निरपोणस फ्राय घोसाळ्यांची भाजी चिडकी मिडकेची भाजी वालपापडेची भाजी टमाटाचो रोस चण्याचो रोस मसुरेचो रोस दाळी दाळ तूर दाळ तूर दाळीचो रोस चण्या दाळीचो रोस चाण्याचे गोडशें चण्या दाळीचें गोडशें कोड्याची सूजी नाल्ला सोयेचें कापां शेवयो तांदळाच्या पिठाच्यो शेवयो गोवाच्या पिठाचे लाडू तांदळाच्या पिठाचे लाडू शेतकांची कडी शेपुची भाजी भेण्याची भाजी बटाट फ्राय दोशीचीं कापां गाजर बिटरूट घालून चणे घालून तेंचो रोस पणसाची खतखतें तामस्याची कडी पालुची कडी मुळ्या मुळव्याचें कालवण मसाल्याच्यो कोडयो अळमी अळम्याची सुकें आळू आळवाचे खतखतें पातोळेच पातोळ्यो पातोळ्यो मोदक तांदळाच्या पिठाचें मोदक नेवऱ्यो रव्याचे लाडू बन्स बटाट वडे सामोसा दही वडा बुंदीचे लाडू खाजें रेवडी दोदेल रव्याचे लाडू मुगाचें गोडशें मुगाचे लाडू मुगाटी शिडकी मिडकेची भाजी केळी फ्राय कॅबेजीची भाजी पुलाव फ्रायड रायस चिकन मटन सत्व आमील तान्न आनी वांयगीं वांयग्याची भाजी वांयग्याचें भर्थ वां वायंगी फ्राय गाजर फ्राय फ्लावर फ्लावर फ्राय ग्रीन पीस गाजरच गाजरांचो हालवो कोकण दुदयाचो हाल्वो खीर सजी मोस्काची भाजी